सुइथार सुइथार दङ बे सुइथारा बिराथ मोजां जाबाय बिराथ मोजां आरोखि ना गोबावसै बे सुइथारखौ बायनाया आं माने ओरैबायदि मोजां बे सुइथारा गुदुंबो जिनोबो रोङा जियाबो बेबादि आरो बे सुइथारा ओमफ्राय बे सुइथारखौ आंल' गाना आंनि नखरनि गासै मानसिफ्रानो गानो बे सुइथारखौ फसायो आरो बेखौ बे सुइथारखौ बयबो ओमफ्राय सुइथारखौबो गोजामबो नुवा आरोखि ना सुइथाराथ' गोबाव जाबाय माने मदेलानो एसेे गोजाम मदेल बायदिखा नालाय ओमफ्राय बारा गोजाम गोजाम नुवा आरोखि सुइथारखौ गोदानैनो बादि नुयो मानि मदेलानो बिदिनोखा नालाय ओंखायनो बिदिनो नुसै आरो बिदि गोजामबाबो मोजां आरोखि सुइथारा मोजां गुदुंनो सिङाव बिराथ गुदुं जायो गाननो मोजां थिक थप आंल' गाना बे सुइथारखौ आंनि नखरनि सोद्रोमाया गासैबो गानजोबो आंनि नखरनि मानसियानो बिराथ मोजां आरोखि बे सुइथारा बाय बायनायावबो एसे दामबो लादों सुइथाराबो आमफ्राय मोजांबो जोरदोंबो सुइथाराबो